गाम घरमे सरकारके कि सुविधा दैके चाही से गरीब लोकके जीवन सुधार हेतै हमरा आओरके माँग छै से हमरा आओरके गाम देहातमे गरीब लोकपर सरकारके धिआन देबाके चाही हमरा आओरकेँ हर गाममे टोलमे केन्द्र होना चाही आँगनबाड़ी आओर स्वास्थ्य केन्द्र होना चाही आओर हर अस्पतालमे एम्बुलेन्स दैके चाही ताकि कोनो तरहके बात हेतै गाड़ीके सुविधा हेतै तऽ लोक लैके भागतै गरीब लोकके गाड़ी नहि मिलै छै समयसे एहि खातिर लोक परेशान भै जाइ छै अगर हमरा सभकेँ हर केन्द्रमे आओर अस्पतालमे अगर रहतै एम्बुलेन्स गाड़ीके सुविधा तऽ हमरा आओरकेँ बहुत लाभ हेतै ओहिसे आओर छै कि तऽ बेमारी गरीब लोक इलाज नहि कै सकै छै हमेशा पइसाके अभावमे आदमी गरीब लोक मरै छै लेकिन सरकारके इएह हमरा आओरके छै सरकार तऽ माँग करै छिए जे ओ हर अस्पतालमे इलाजके सुविधा होना चाही मुफत इलाज गरीब लोकके पइसा नहि मिलै छै कहाँसे इलाज हेतै कहाँसे बच्चाके पढ़ाइ हेतै एहिसब बातपर सरकारके धिआन देबैके चाही से कोना गरीब लोक आगे बढ़तै कोना स्वास्थ्य ठीक रहतै कोना खानपान सुधार हेतै जे बेमारीसे बचाव हेतै ईसब सरकारके देखै देखैके चाही आओर जनताके धिआन दैके चाही

आइ इलाज बेगर लोक मरि जाइ छै खानपान सहीसे नहि होइ छै ओकर बच्चा स्वस्थ नहि होइ छै गर्भवती महिलाकेँ खानपान नहि मिलै छै सही तऽ अपना कमजोर रहै छै तऽ बच्चा कमजोर रहै छै अगर ओ बच्चाके माइकेँ खानपान सहीसे मिलतै तऽ बच्चाके मोनमे हेतै आओर बच्चा अच्छासे बच्चा हेतै परेशानी नहि हेतै लेकिन होइ छै कि कमजोरीके वजहसे बच्चाके माइ परेशान तऽ बच्चा परेशान होइ छै स्वास्थ्य छै से गर्भवती महिलाके हरा हरा सबजी दालि दूध अण्डा ई सबचीज खाइके चाही गरीब लोकके ओतना चीज नहि मिलै छै कभी सबजी मिलै छै तऽ कभी निम्मको रोटी खाइ ले पड़ि जाइ छै तऽ एहि खातिर परेशान होइ छै बेमार पड़ै छै बेमार पड़ै छै तऽ हॉसपिटल जाइ छै हॉसपिटल जाइ छै तऽ करजा लैके ई लैके ओ लैके इलाज होइ छै बिना टकाके इलाजे नहि होइ छै अगर सरकारी हॉसपिटल रहतै सबकिछुके साधन रहतै तऽ हमरा आओरकेँ सुविधा हेतै गरीब लोककेँ सभकेँ सही टाइमपर इलाज हेतै आओर कि छै